दिक्खो जी जियां पैहलें दूरदर्शन जेहड़ा हा साढ़ा प्रोग्राम च होंदा हा कि पैहलें बडे़ गै मुशकलें अस इक टीवी लेंदे है जेहड़ा चिट्टा काला होंदा हा नुआढ़े च केह् होंदा हा ना स्हानू कलर लभदा हा ते इक टैंम होंदा हा जेहड़ा कि न्यूज दा टैंम होंदा हा ते बिच फिल्मा बी आंदियां हियां टेंमे टेंमे दी न्यूज आंदी ही ते अजकल जेहड़ा जमाना ऐ बहुत चैंज होई चुके दा ऐ दूरदर्शन दा अपना जमाना हा हूं है कुसे दे घार टीवी होने कुसे दे घार टीवी नेईं होने लोक बचारे दुऐं दे घार जाना दुऐं दे घर जेइये टीवी दिक्खना एंटिने लग्गे दे हुदे है एन्टिने केइये दे इंटिने बचारे दे खराव केइये दे मरोडी मरोडी सिगनल बडी मुशकिले सिगनल आंदे है बड़ा गै मतलब खरा जमाना बी ऐ हा ते नेई खरा जमांना बी ऐ हा क्योंकि पहले पहले कोई चीज पता नेई ही चलदी अजकल दा जेहडा जमाना ऐ हर चीज तुसेगी पता होंदी है तुसे छडा फोन खोलो ते दुनिया दारी दी तुस खब़र लेई सकदे हो के दुनिया दारी च केह् होवा दा केह् नेई होवा दा हैं उस टैंम कोई ओह् ले लो कोई पता नेई अपने चली पोना डंगरे दा कम्म करना घाए गी चली पोना है गोडी करनी बूहटे लाने सब्जियां लानियां लोके बस इये फिकर रौंहदा हा कि कम केह् करना ते आस्से पास्से दा कोई पता नेई होंदा हा आक्खो कुसे कोल टीवी नेईं हा कोई फोन नेई हा है कोई इक रैडियो होंदा हा हंजी जियां रैडियो होंदा हा ते रैडियो उप्पर लोक खब़रां सुनदे है जेहदे च तुस न दिक्खी नेईं सकदे छड़ा सुनी सकदे हैे ते नुआढ़े च गाने आने बडे़ शैल शैल फिह् थोह्ड़ी खब़र आई जानी फिह् थोह्डे गाने आई जाने फिंह खब़रा आई जानियां ते एह् बड़ा गै आनंद मि लगदा कि बडा ही जेहडा आक्खदे ना मनोरंजन करदा हा जेहड़ा तुस हून एह् जमाना दिक्खा दो हो इत्थै केह् होंदा हा अजकल फिह् तुस घरें घरें फोन निक्के निक्के लिंगडे जेहडे होंदे ओह् उंदे कोल फोन सारें कोल फोन दिक्खो कि इक इक खब़र होंदी ऐ हैं तुस फिल्मा दिक्खो ड्रामे दिक्खो जियो ने ते बुरी हालत मचाई दी ऐ फौन फिल्मा गाने पता नेई के्ह के्ह सानू ते पता गै नेई औतरे बच्चे चलांदे के्ह के्ह ना ते जमाना इना चैंज होई चुके दा ते अस अगर इंहे दोने गी दिक्खचे पहले जमाने बडे़ खरे है सानू जानकारी नेईं ही थ्होंदी घर घर जानकारी नेई ही थ्होंदियां जेहड़ा अजकल जमाना जारदा ऐ नुआडे च हर कुसे गी जानकारी थ्होंदी ऐ साढ़े देश के होआ दा और के्ह नेई होआ दा कुत्थे चोरी होआ दी कुत्थै अक्सीडेंट होई गेआ अज्ज कुत्थै कुसेगी लग्गी गेई कुन किना गरीब ऐ अजकल मदद दा हत्थ बी बढादे पहले पहले कुसे गी नेई हा पता कि के होंदा के नेई होंदा अजकल जेहडे जमाना ऐ सब किश साफ सारे गी पता चली जंदा लोक मदद बी करने गी अग्गै आई जंदे पर जेहडे पहले लोकें गी पता गै नेईं हा कुतै जाना साढ़ियां मम्मियां हियां सानू सनांदिया हियां कि हूं साढ़े जमाने च केह् होंदा हा अस जंदियां हा प्योके पैहलें ते भेजदे गै बड़ा घट्ट हे अगर भेजदे हे ते दो दो म्हीने आस्तै अस जंदियां हियां ते घार कोई फौन नेई कोई गल्ल नेई कोई पता नेई कुसे दा कनेहा कोई कनेहा नेई ऐ जाना उनें चिटिठयां लिखनियां चिट्ठियां भेजनी फिह् कोई उत्थै उत्तर जवाव आना ते बड़ा गै बड़ा इयां जमाना हा कोई पता नेईं हा कुसे दा केह् होआ दा खून मरी जंदे है ते चार चार दस्से दिन बाद पता चलदा हा कि कोई मरी गेआ ते बडै गे मतलब अलग जमाना हा लैकिन जेहड़ा अजकल दा जमाना ऐ दो मिन्ट च तुस फोन करने

के्ह होंदा जियां दिक्खो जी पिच्छे केस होआ निर्भया केस रैप होई गेआ कुड़ी दा जियां इज्जत लुट्टी हैं ते कियां पता चलेआ बल्लें बल्लें पता चलेआ जियां फोन आए बच्चे पता नेई केह् चलांदे जित्थुआं अजकल बड़ी चीजां आई गेदियां ऐ फोने उपर जित्थे बच्चे सब किश पता चलदा हून बी केस होया कि कुड़ी बचारी कुड़ी डाॅकटर ही बचारी एहडी बड्डी ते नुआढ़े कन्ने किना गल्त होया दिक्खो ना जेहड़ा अजकल जमाना जारदा हर घरे च घार मतलब खब़र घार खब़र ऐ तो लोक बचारे दुखी बी बडे़ हैं इस गल्ला बिरोध बी बजडा करा दे कि कुडी कन्ने बडा गल्त होया आक्खने दा मतलब एह् है कि हर कुसेगी जानकारी है निक्के निक्के बच्चे गी बी जानकारी कि कुन केह् हा कुन केह् नेई हां आक्खने दा मतलब ऐ है कि सारी जानकारी हर कुसी गी ऐ हून दिक्खो जिया ओहदा ऐक्सीडेटं होई गेआ हून कल परसों जम्मू दिक्खो हां किन्ना ऐक्सीडेंट होया कुडी बचारी आक्खदे कि कुडी बचारी दा ऐक्सीडेटं होया पुरी होई गेई ते पता किया चलया जियां फोन ते दो मिन्ट च खब़र आई जंदियां जमाना खरा ऐ ते हर चीज पता चली जंदी जित्थे दिक्खेआ जाए ते पैहलें कोला बडा खरा जमाना ऐ कुते जाना होऐ कुसेगी लोड ऐ ते दौ मिन्टे च बंदा फोन करदा ते उसी बुलाई लेंदा ते बड़ा अच्छा जेहडा पहला जमाना हा इके चीज जेहडी तुस चैंज नेई करी पांदे उसी बदलाना होऐ जियां में किश होर दिक्खना मन होऐ ते दिक्खी पांदे है जियां टीवी फिल्मा आनिया ते फिल्मा गै आनिया ड्रामे आने ते छडे ड्रामे गै आने साढ़े कोल कोई बी इक ओह् नेईं हा सुविधा नेईं ही अस उसी चेंज करी पाचे लैकिन जेहड़ा एह् जमाना आया न्हाड़े च अस किश बी चेंज करी सकने किश बी दिक्खी सकने किश बी लाई सकने फिल्मा दिक्खने दा मन करे अस फिल्मा दिक्खी सकने ते अस टीवी दिक्खने दा मन करे ड्रामे दिक्खने दा मन ड्रामे दिक्खी सकने किश हसने आहला दिक्खी सकने कोई जानकारी खब़रा सुनी सकने दिक्खो जी पहले लोक नेई हे बोलदे है नी कोई किश वी होऐ ते पता नेई हा कि के्ह होंदा के नेई होंदा कोई कुसै आस्तै नेईं हा बोलदा लेकिन अजकल बडा फाय्दा में आक्खनी ते बड़ा फायदा होया ऐसी गल्ल गै नेई के फायदा होया फायदा ते बड़ा होया जेहडे़ केईं लोक बिगडे़ बी बडे़ गे आक्खदे ना हर चीज दे दौ होंदे ना मतलब दौ मूंह् गै आक्खी लैओ तुस कुसे दा कोई स्हेई होंदा कोई गल्त होंदा थुआढ़े उप्पर एह् निर्भर करदा कि तुस किना उसी यूज करा दे हो और किना तुस मतलब इस्तेमाल करा दे ओह् नुआढ़ा तुस किस तरिके दा करा दे हो गल्त तरिके दा करा दे हो जां स्हेई तरिके दा करा दे ओह् उसी स्हेई तरिके दा करा दे हो तुसे फिह् फाय्दा ही फाय्दा ऐ अगर तुस गल्त तरिके दा करदे हो ते तुसेगी नुक्सान होई जंदा ऐ ते इस गल्ला जियां बच्चे निक्के निक्के लिंगडे फोन लेते दे फोन चलांदे फोन चलाने ते किश चीजां बड़ियां स्हेई बी हैन जागरुक करदियां समझांदियां दिक्खो जी जनानियें दे बारे च किन्नी अच्छी सुभिधा आई दी जनानियां बचारियां दिक्खो हां जेहडी गर्भभती होंदी ऐ ते पैहलें मोऐ पता होंदा हा के खाना के नेई खाना ते बचारियां इयां गै निक्के निक्के बच्चे मरी जाने हैं जन्म ओंदे गै जन्म ओंदे गै बच्चे मरी जाने जां ढिड्डें च गै होई जान कुडियां जनानियां कम्म करना इन्ना कोई ओह् नेई कोई डाॅकटर दा पता नेई कोई जाना दवाई गी छे म्हीने दस्सी औना

तुस फोने च दिक्खो जी तुसें केह् खाना तुसें केह् नेईं खाना ऐ ते किश बी तुस दिक्खी सकने केह् खाना के्ह स्हेई केह्ड़ी दवाई तुस लेई सकने ओ है नी बच्चा कियां बच्चे दी ग्राउथ होवा दी बच्चे गी केह् के्ह शैल ऐ बच्चे दी ग्राउथ आस्तै अस बच्चे गी केह् देई सकने खाने आस्तै हैं मां के खाए सैल चीज जेहड़ी नुआढ़े बच्चे आस्तै खरी होऐ बच्चे दी ग्राउथ जेहड़ी ऐ बच्चा बधे शैल शैल मुगला होऐ हैं बड़ी चीजां नुआढ़े शा सिक्खने गी जनानियें कियां करी सकदी कियां उसी कम्म करना चाहिदा कियां कन्म करना चाहिदा कियां नेई करना चाहिदा जेहडी चीज तुहें नेईं चुक्कनी चाहिदी केह्ड़ी चीज तुहें नेई चुकनी चाहदी कम्म केह्ड़ा किस स्हाबे दा करना चाहिदा जनानियें गी घार घार आह्निये जागरुक कीता जंदा हैं ते जेहडे़ आक्खदे ना एह् करदे जेहडे़ डाॅक्टर आंदे घार अवेयर करदे जेहडे मतलब ओह् करदे जागरुक करदे लोकें गी भला कि तुसे इयां करना पूरा उनेंगी समझांदे तुसें कियां करना फिह् ओह् उनेंगी समझांदे एह् आहली दवाई तुसें खानी एह् आहली तुसे नेईं खानी इयां और बी बत्हेरे कुसै गी दमाके दा है कुसै गी दिले दा ऐ ते अजकल के ऐ तुसें मतलब इन्ना होई चुके दा कि तुस दिक्खो कि एह् प्राव्लम होई चुकी दी ऐ ते कियां इलाज करी सकदे हो तुस केह् करने डाॅक्टर कोल जन्ने जां डाक्टर गी तुस फोने उपर बी पुच्छी सकने भला जंदू नेईं हा होंदा दूर दूर लोक रौंहदे हे ना कोई गड्डियें दी सुविधा ही हैं कोई ना कोई सुविधा ही छडे़ हुन अजकल दिक्खो तुस जेहड़ा न्यूज पेपर आंदा ऐ जेहड़ा अखब़ार आंदा साढ़े घर ओह् दिक्खो सानू किन्ना ओह् करदा ऐ है सानू किन्ना मदद करदा ऐ हर इक चीज सानू नुआढ़े उप्पर पता चलदी ऐ कि के होआ दा पूरी दुनिया च देश च केह् होआ दा साढ़े देश च केह् होआ दा ते साढ़े देश दे बाहर केह् होआ दा है साढ़े जेहडे़ प्रधानमंत्री जी केह् के्ह साढ़े आस्तै स्किमां लेआंदे केह् केह् साढ़े आस्तै खरी स्कीम ना केह् केंह साढ़े आस्तै माडिया स्किमा ना केह् साढ़े देश दा बदलाव होआ दे के के नमीं नमीं चीजां आवा दी नमीं नमीं पैहलें लोक हे हत्थें कन्नै कपडे़ धोने फ्ही लकडि़यें गी चली पौना घाए गी चली पौना डंगरे दी अलग सेवा करनी ते बडे़ गै कम्म करदे हे ते लोक खरे रौंहदे हे गोडे चलदे है निग्गर हे लोक कम्म करियै ते शैल खंदे हे ते शैल सौंदे जेह्ड़ा एह् जमाना आया इत्थै बी बड़ा फर्क आई गेआ दिक्खो थुआढ़ी चीजां लोक समझदे के्ह ऐ रोटियां आई गेइयां सलैंडर आई गे जी ते आई गे नम्मी नमी चीजां आई गेइयां लोक उन्ने गै होई गे है सुविधा आई सारी लोकें कोल खरे होई गे लोक कुत्थुआं सिक्खदे जी दिक्खो जी कुत्थुआं सिखदे इत्थे बेठे दा होऐ बंदा ते ओह् दूर नमें कुदे शैहर दी कुदे नमें इलाके दी नमें कुते देश दी पूरी खब़र सानू औंदी कि साढ़े कन्नै केह् होआ दा लोक खेलने गी जारदे लोक बड़ी चीजां बड़ी अलग अलग चीजां ना आक्खो जी तैरना तारी मारदे लोक कोई ओह् किश करा दा कोई खेलने च जारदा कोई खो खो खेल्ला दा कोई दिक्खो हां एहडे एहडे कम्पयूटर आक्खो तुस फोन चलाने मतलब किन्ना किश बधी गेआ इन्ना जमाना बधी गेआ पैहलें कक्ख नेईं हा आसे बचारे गी इयां गै अपने गै कोई पता नेई फौने दा खेलना बच्चे कन्ने किट्ठे होना दस बारां बच्चे कट्ठे होना ते फौन लेई लेना फोन सुआह् लैना फोन नेईं मतलब खेलना केईं गीह्टे खेला दे कोई खो खो खेलने आस्तै कोई स्टापो खेल्ला दा ते बच्चे बिजी बच्चे जेहडे के्ह होंदा मतलब अपने कम्मे च बडे़ दे रौंहदे है ते अजकल दे बच्चे दिक्खो हां तुस फोने दे बगैर रोटी नेईं खंदे जमाना ते बड़ा चेंज होई गेदा बड़ा नमीं नमीं चीजां आई गेदियां इत्थै तुस किश बी लिखदे हो सब किश आई जंदा फोने च किश बी दिक्खो फोटो दिक्खी लैओ तुस कोई कपडे़ दिक्खी लैओ अजकल ते ऐसा जमाना के कपडे़ गी तुस छड़ा उत्थुआं फोने च किश करदे बच्चे कपडे़ बी सिद्धे घरे गी आई जंदे छडे़ पेसे देने ते कपडे़ थुआढ़े पुज्जी जंदे ते किन्नियें चीजें दे बदलाब अवा दे हून साढ़े बच्चे दिक्खो हां किश पढ़दे मतलब खब़रां पढ़दे किन्ना मतलब सुनदे रेडियो गी सुनदे टीवी दिक्खदे फोन चलांदे ते किन्नियां चीजां पता होंदियां उनेंगी हां सानू बी समझांदे साढ़े टैम किश नेहा इक हा दूरदर्शन हा ओवी जियां में आखेआ कि टीवी ते पैहलें ते ओह् काला चिट्टा टीवी होंदा हा कलर टीवी नेईं हा ब्लेक एंड बाइट जिसी आक्खदे ओह् कलर हां ओह् टीवी हा हैं फिह् टिन होंदा हा एंटिना ओ़उसी ल्हाना ओह् तार कंदे फिरकी जानी कंदे इंटिना हल्ली जाना उसी घमकाई घमकाई बुरी हालत होई जंदी ही ते बड़ी गै मुश्कलें कुदे करी करी फेरी फेरी बड़ी मुश्कलें के्ह होंदा कि ओह् सिंगनल आंदा हा ते फिह अ आपविती ओंदी ही नआडे उपर आपविती ओनी फिह् इक ड्रामा और औंदा हा नुआडे उपर हरी मिर्ची ते लाल मिर्ची ड्रामा दा हा ओह् दिक्खना खब़रा आनियां राती जियां अट्ठ बजे पता कि हून खब़र आनी ऐ अद्ध घटां मसा खब़र सुननी फिह कोई फिल्म स्टार्ट होई जानी जां कोई गाने स्टार्ट होई जाने ते इन्ना कोई ओह् जमाना खरा बी हा ते नेई बी खरा ते बच्चे जेहडे़ पढ़दे उंदे आस्ते खरा गै ऐ जेहडे़ स्हेई जिसी इस्तमेल करदे उंदे आस्ते खरा ऐ उंदे आस्ते बहुत खरा ऐ हून जियां दिक्खो जीैअस केस किन्ने सुनने हां हून जियां पिच्छे जेही उन्नी कुडि़ये कन्ने गल्त होई जंदा निक्की निक्की बच्चियें कन्ने गल्त होई जंदा हून जेहड़ा आसे इत्थै सुनेआ कलकत्ते इक केस होया हून डाॅक्टर कन्ने जोहडा निर्भया दा केस होआ कुसै मुडे़ गी मारा दे कोई मुड़ा इत्थे डुब्बी गेआ जी कोई उत्थै होई गेआ जी एह् साढ़ा देश कियां पुज्जी गेआ जी केह् होआ दा जी इस मतदान कन्ने बोट जेहड़ा अस पान्ने हर इक नाॅलेज पूरी जानकारी अस बच्चे कोला सिक्खने साढ़े बच्चे सानू समझांदे कि है के नेई ऐ ते पहले कोला खरा जमाना जमाना पढ़ाइयै लखाइये उस आस्ते खरा जेहडे़ स्हेई चीजें गी दिक्खदे सुनदे पढ़दे लिखदे जेहेड छड़ी फिल्मा फोन जेहडा इयां गल्त इस्तेमाल करदे गल्त चीजें आस्तै इस्तेमल करदे उंदे आस्तेै एह् फोन खरा नेई ऐ बाकी नुआढ़े बगैर हून जेहड़ा जमाना और बदला दा नमी मी चीजां आंदी जारदी हून अवा दी जियां मशीनां आवा दियां जी पैहलें हर कम्म इक इंसान करदा हा ते अजकल छडि़यां मशीनां आई दियां नुआढ़े कन्नै केह् होंदा अस बच्चे सिखदे टीवी उप्परा सुनदे उनें कियां कम्म कीता में बी उआं गै कम्म करना में बी उंआ कम्म करना उनें कियां बनाया में उत्थै करना अजकल कोई बी चीज बनानी ते खोलेआ फोन केह् केह् चीज चाहिदी ऐ खोलेआ फोन इयां गै आई ते इयां गै बनाई आक्खना ऐ है कि बडी चीजां चेंज होई चुकी दियां बड़ी चीजां अच्छियां होई चुकी दियां बड़ी चीजां अच्छियां सिक्खने कन्ने नुआढ़े उप्पर बहुत गै ज्यादा अच्छियां सिक्खने गी जेहडी सानू बडियां दूर तोड़ी लेई सकदियां ना बच्चे गी दूर तक पजाई सकदियां बच्चे कुत्थे कुत्थे पुज्जा दे अजकल दिक्खो फोने उप्पर पढि़यै

बच्चे गी फिह् फोन लेना पेया फिह् फौन उप्परा क्लासां लांदे रेह् पढदे रेह् फिह् ओह् नुआडे आस्ते बड़ा जरुरी होई जंदा बच्चे आस्तै फोन ते जरुरी बी ऐ बच्चे आस्तै फोन बस इक गल्त इस्तमाल ना करे जियां साढ़ा रैडियो ऐ न्यूज पेपर ऐ टीवी ऐ ते एह् जेहड़ी चीजां बड़ी जरुरी ना दिक्खेआ जाए ते पहले कोला खरे जमाने है तरक्की करा दा देश अग्गे बधा दा ते बहुत निक्की निक्की खब़र साढ़े घार आई जंदी घार खब़र पुज्जी जंदी ते फिर सानू एह् पता चलदा उसी सुनने कुछ बडी शैल चीजां वी होंदिया अच्छियां कुछ बहूत बुरिया बी होंदिया सुनने गी मिलदिया बडी अच्छिया मिलदियां ते हर चीज कोला सिक्खने गै हां किश ना किश फिर किश ना किश बदलाब करने किश ना किश सिखने पढ़ने नेईं पता चले ते बच्चे गी पुच्छने हर चीज जरुरी ऐ मिगी लगदा परिबर्तन आना बड़ा जरुरी ऐ इस देश च परिवर्तन आना हर जगह जरुरी ऐ पैहले जमाने च जियां किश होर ऐ साढ़ा टाइम किश होर ऐ जेहड़ा अजकल दा टैंम ऐ ओह् किश होर ऐ परिबर्तन आना जरुरी बी ऐ बच्चे आस्ते और बड़ा गै ज्यादा जरुरी ऐ ते में ते इये आक्खनी गी सारे समें दे मुताविक चेंज होई जान ते शैल कम्म करन शैल चीजा गी इस्तेमाल करन